الرجی کے کچھ خطرات تو الرجی جیسے کہ کبھی کبھی ہم کچھ ایسا ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں جن سے جو ہمیں نہیں کھانا چاہیے اور ان سے ہمارے الرجی ہوجاتی ہے الرجی کس طرح سے تو کبھی کبھی تو آپ کے داد ہوجاتے ہیں داد آپ سمجھ رہے ہوں گے داد ہوجاتے ہیں یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ دانے نکل آتے ہیں کھال آپ کی جھلس جاتی ہے کہیں کی بھی اور یا تو کھجلی ہو جاتی ہے تو یہ سب چیزیں الرجی میں شمار ہیں کبھی کبھی اندرونی بھی الرجی ہو جاتی ہے کھانے ہی سے صرف نہیں ہوتا ہے کہ کھانے کی وجہ سے ہی الرجی ہوتی ہو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹھنڈے گرم موسم سے بھی الرجی کچھ لوگوں کو ہوتی ہے کچھ لوگ کی جو باڈی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی الگ قسم کی ہوتی ہے ان کو یہ جو موسم کی تبدیلیاں راس نہیں آتی ہیں اس سے ان کے الرجی ہو جاتی ہے کبھی کسی کو پانی نہیں وہ کرتا ہے راس آتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو ان کے الرجی دانے وغیرہ نکل آتے ہیں تو ان کو ان سے کیسے بچا جائے تو ان سے بچا جائے اس طرح سے کہ معلومات سے آگاہ ہوں کہ کن کن چیزوں سے کیا کیا جیسے کہ یہ ہے ہم نے ہم نے لوگوں بڑے لوگوں سے سنا ہے کہ مچھلی کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے اس سے سفید داغ ہوجاتے ہیں تو یہ سفید داغ ایک طرح کی الرجی ہی ہوتی ہے جو اسے فوراً بعد مچھلی کے فوراً بعد دودھ پینے سے ہوجاتا ہے تو ان سب چیزوں سے بچیں تو انسان کو الرجی نہیں ہوگی اسی طرح سے جیسے کہ پانی بدلتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو آپ پانی کا یا تو فلٹر استعمال کریں اور تو ان شاء اللہ کچھ نہیں ہوگا